شادی کی یہ جو تقریب رہتی ہے وہ ہر ایک انسان کے جو معاشی حالات رہتے ہیں اُس کے حساب سے رہتی جو معاشی طور پہ اچھے رہتے ہیں وہ لوگ بہت سے بہت سے تقریبات کرتے ہیں جیسے کہ ہلدی مہندی رت جگا رت جگا اور پھر اُس کے بعد نکاح خوانی اور ولیمہ اور جو معاشی طور پہ تھوڑے کمزور ہوتے ہیں تو وہ لوگ صرف سادہ سادہ نکاح خوانی کر لیتے ہیں اور لڑکی کی شادی ہے تو ولیمہ کر دیتے ہیں اور لڑکی کی شادی میں بس نکاح خوانی کر لیتے ہیں اور کچھ لوگوں کا جو کے کچھ قریبی رشتے دار ہوتے ہیں بس اُن کی اُن کو کھانے پہ بُلا لیتے ہیں باقی ابھی بہت سی جیسے ہمارے ناسک میں تو بہت سے ابھی ایسے فضول سی تقریبات مل گئے شادی سے جڑ گئی ہیں جو کہ صرف فضول ہے پیسوں کی بربادی ہے جیسے کہ رت جگا کر رہے ڈھول بجانے والوں کو بُلا رہے اور ڈھول بجا رہے سنگیت کر رہے یہ سب چیز فضول ہے اور اِس میں فضول کی پیسے کی بربادی ہے یہ سب چیز تو نہیں کرنا چاہیے شادی ایک سُنت سُنت ہے جسے ایک دم سادہ سادہ طریقے سے صرف اُس میں نکاح ہونا چاہیے اور ولیمے کا بولا گیا ہے تو بس اتنا ہی ہونا چاہیے فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے